नेईं में इक बुक मंगाई ही ऐमाजोन उप्परा दा अपने अपने बायोटैकनालजी दी मिगी उद्धरा चार सौ दी ओह् मिली ही पर बजार दा अट्ठ सौ नौ सो दी ही ओह् पर दोनो दा मैटिरियल क्वालिटी जो बी ऐ हा इ'यां सब किश सेम हा पर इ'यां रेयर दे बिच्च इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा डिफ्रैश ऐ हा ते बाकी ओह्दे बिच्च डायगार्म ओह्दा इ'यां केह् आखदे लिखने दा कंटैंट सब किश सेम गै हा ते बाकी इ'यां ठीक लग्गी मिगी इ'यां अपने स्हाब बिच्च ते ओह् बाकी रेट दा ऐ हा थोह्ड़ा ते इ'यां बाकी